कोविडके समय हॉस्पिटल बन्द हॉस्पिटलमे बड्ड भीड़ रहैत रहए तऽ आदमी बहुत रहैत रहए डॉक्टर ओते उपलब्ध रहबे नहि करए रहए हँ आइ नम्बर लगावए रहिए तऽ काल्हि हमर नम्बर आबैए रहए डॉक्टरके ओतए ओतेक दवाइ नहि रहए ओतऽ कोइ चीज उपलब्ध नहि रहए पूर्णियाँमे हॉस्पिटलमे डॉक्टरके बड्ड दिक्कत बहुत ई डॉक्टर सभ सुनए नहि रहए ऑक्सिजन नहि मिलए रहए बाहरमे पेसेन्ट सभ लेटल रहैत रहए हँ खाली मैक्स सेवनमे एगो प्राइभेट खुलल रहैत रहए आ कि कहै छै सभ प्राइभेट डॉक्टर बन्द रहए कोए प्राइभेट डॉक्टर खुलल नहि रहैत रहए हमरा सभकेँ पूर्णियाँके स्थिति बहुत खराब रहए कोविडमे कोए डॉक्टर नहि कोइ जल्दी सुनए नहि रहए किआकि सभकेँ अपना अपनाके एहिसँ बचाबैत रहए ऑक्सिजन नहि मिलैत रहए आदमी गेलिए तऽ ओहि चलते बहुत आदमीके बहुत किछु गञ्जन होए रहए बहुत गतिए आदमीके पूरे रहए सभ अपन घरेमे कहिनो कहिनोके जिए रहए कि करिते कोइ बुझनिहार तऽ बहुत हालत खराब रहए आदमीके ककरो किछु मिलए ककरो नहि मिलए रहए आदमी आ सभकेँ हालत बेहालत रहए आदमी